ہمارا علاقہ حیدرآباد میں پارک بہت ہی زیادہ ہے یہاں پر ڈکن پارک بھی ہے اور اودھا پارک ہے اور ڈکن پارک ہے اور ہاکی گراؤنڈ بھی ہے اور گلف گراؤنڈ بھی ہے گلف گراؤنڈ کے پاس ہم کبھی کبھی جا کر دیکھتے ہیں اور اودھا پارک میں بھی ہم سنڈے سنڈے جا کر اس میں بھی بیٹھتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور ڈھکن پارک بھی ہے اس میں بھی ہسٹریکل چیز ہیں ٹکٹ بھی ہے اور اودھا پارک میں ٹکٹ نہیں ہے ڈکن پارک میں ٹکٹ کے چارجس تیس روپے لگائے جاتے ہیں پر آدمی کو یہاں پر بھی سہولت اچھی ہے پارک بڑا ہے ایورن گرین چیز ہے اور یہاں سے بھی بہت ہی دور پر اور بھی پارک ہے درگم چورو پارک بھی ہے لیک وہاں پر ایولیشن ہے ہوا وواہ زیادہ آتی ہے ٹکٹ بھی ہے ادھر بھی اور ہمیں تو سنیما ہال سنیما ہال جانے کے لیے یہاں سے کچھ ہی دور پر ہے مگر ہم یہاں سال میں ایک ہی بار کبھی کبھار جاتے ہیں اور ابھی ٹولی چوکی گیلیکسی تھیٹر کے پاس ہے